مجھے خاص کر پرندے بہت پسند ہیں پرندے تو بہت پیاری چیز ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں دعا دیتے ہیں پرندے اب تو لوگوں کو لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے تب پالوشن اس شہر میں کہ پرندے اب تو آتے بھی نہیں ہیں بہت سی جگہوں پہ پرندوں کی اب ایک دم گنتی ختم ہوگئی ہے جو تھوڑے بہت دکھتے تھے اب وہاں بالکل نہیں دکھتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ لوگوں نے جگہ جگہ پر پیڑ کٹوا کر ٹاور ہر چیز لگوا دی ہے سارا الکٹرک چیز کروائی ہے اور پرندوں کو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے ان کی جانیں جاتی ہیں اس لیے وہ اب بہت کم شہروں میں دکھائی دیتے ہیں جنگل کے علاقوں میں دکھائی دیتے ہیں ان کا اب تو کسی کے یہاں جاتے بھی نہیں ہاں تھوڑا بہت گاؤں میں اگر آپ گھونسلے بناؤ ہمارے یہاں گھونسلے بناؤ شہروں میں کہ پان پانی رکھو دانہ رکھو تو ممکن ہے کہ تھوڑے بہت پرندے اور ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے گھروں میں زیادہ تر گرمیوں کے وقت پر پرندے بہت پیاسے ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے مارے پیاس کے مر تک جاتے ہیں اسی لیے ہم اپنے گھروں میں پرندوں کے لیے گھونسلے اور دانہ یہ سب رکھتے ہیں تاکہ وہ تاکہ وہ جلدی سے آئیں اور ہمارے یہاں پر پانی پئیں اور ان کی جانیں بچ سکیں اور خاص کر ہم لوگ ہر گرمی میں رکھتے ہیں اور وہ ضرور آتے ہیں ہر بار آتے ہیں اور پرندے بہت اچھے ہوتے ہیں